دہلی میں تعلیم کا مسٔلہ اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر پرائیویٹ مذہبی اِدارے ہیں جیسے مسلمانوں کے بچوں کے لیے مدارس ہیں جگہ جگہ پر مدارس قائم ہیں اور کچھ بڑے مدارس دیکھنے کو ملتے ہیں تو کچھ چھوٹے مدارس ہیں اِن سب کی دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے بھی کی جاتی ہے دراصل اسکول کی تعلیم اتنی زیادہ مہنگی ہو چُکی ہے کہ اور اسکول کی جو فیس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چُکی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دو تین بچوں کو تعلیم دلانا ہو تو وہ بہت زیادہ سوچتا ہے اور وہ اِس قابل نہیں ہو پاتے کہ وہ اسکول کی فیس ادا کر سکیں اور سرکاری اسکول کے ماحول سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور اُن کے نزدیک مذہبی تعلیم دلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اِن کے بہتر راستہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کرا دیں کیوںکہ مدرسہ میں فیس کے نام پر معمولی سی رقم لی جاتی ہے اور کہیں کہیں پر تو وہ بھی نہیں لی جاتی اور اگر کوئی مجبور ہو تو وہ فیس ادا نہیں کر سکتا تو اِس کے لیے تعلیم جو ہے وہ مُفت کر دی جاتی ہے اور یہ مدارس کی بہت بڑی قربانی ہے اور اگر بات کریں کے مدارس کا جو مدارس کا نصاب کیسا ہوتا ہے تو اِس سلسلے میں کوئی طے شدّہ پروگرام اور منصوبہ بندی تو نہیں ہے کہ ہر مدرسہ کا نصاب ایک ہی ہو اِس لیے چند تبدیلیوں کے ساتھ تقریباََ پینسٹھ ملتا جُلتا ہی نصاب ہوتا ہے ہر مدرسہ کا ایس سی ہوتا ہے اور یہاں نصاب میں اِس بات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ مذہبی تعلیم جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے اور ساتھ ہی انگریزی اور ہندی اور حساب وغیرہ کی بھی تعلیم دی جا سکے دی جاتی ہے اور تاکہ ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہو سکے